ہلو سر یہ مندار ریسٹورنٹ ہے مجھے آڈر میں تلنگانہ سے ہوں اور مجھے آپ کے پاس آڈر کرنا ہے چائنیز فوڈ کیا آپ کے پاس پزا برگر فرائیڈ رائس نوڈلس وغیرہ ہے اور مجھے ہندوستانی کھانا بھی چاہیے اس اس میں چکن بریانی اور چکن بریانی چکن سکسٹی فائیف رومالی روٹی اور آپ کے پاس دال چاول وغیرہ بھی ہے مجھے دس آدمی کا آڈر آپ کے پاس بک کرانا ہے آپ کے پاس میں کم قیمت میں اگر ہے تو میں بک کرانا چاہتی ہوں یہ ٹولی چوکی پہ ہے مندار ریسٹورنٹ